हाणे वेझिड़ाई में मां ओवन वरितो आहे ओवन थोरो सुठो न थो हले पियो सामान बराबरि न था ठहनि हुन में पिज़ा विज़ा ठाहियूं था जाम टाइम थो लॻी वञे बिजली बि जाम वधीक थी खपी वञे लाइट जा बिल बि ॿीणा टीणा था अची वञनि इनकरे मां चवां थी त भई इहो खपे ई न मूंखे न मां ख़ुशि नाहियां जाम तंगु थी वेई आहियां तंहिं खां बज़ारि मां पिज़ा विज़ा ठाहे घुराए रेडीमेड खाइजे उहो सुठो न